एक हजार दू सए पन्द्रह एक सए पैतालीस बीस हजार नओ सए अड़तीस पाँच हजार तीन सए सन्तानबे दस हजार नओ सए पच्चासी